हलो जय झूलेलाल तां एमांजॉन मां एछ पी जो लेपटॉप बुक कयो हो उहो मूंखे अञा ताईंं पहुतो कोन्हे को मूंखे ॾाढी टेंशन थी वयी आहे कॾहिं ईंदो मुंहिंजो लेपटॉप अजु उनखे बुक कराए करे मूंखे पंद्राह ॾींह थी विया आहिनि लेकिन हू अञा ताईंं पहुतो कोन्हे को मुंहिंजो कम बि रुकियो पयो आहे अगरि मुंहिंजो लेपटॉप ईंदो तॾहिं त मां अॻियां कम करे सघंदसि न मुंहिंजे ऑफ़िस जो कम रुकियो पियो आहे मूंखे रोज़ बॉस चए थो की तूं कॾहिं कम कंदीअ कॾींहि कम कंदीअ जेसि ताईंं अगरि मां हुनमें कम न कंदमि तेसि ताईंं मां मूंखे ए न पगार कीअं मिलंदी जॾहिं मां हो कम करे करे कंदमि तॾहिं त मूंखे पगार मिलंदी न मां ॾिसो एॾो महांगो वारो लेपटॉप बि ऐ न बुक कयो आहे ऐं हो बि मूंखे टेम सां न पहुतो आहे इहो ईंअ न कयो तव्हां मूंखे टेम सां पंहिंजो लेपटॉप मोकिलियो त मां अॻियां कमु करे सघां ऐं मां म मुंहिंजो कमु हली सघे ऐं मां बॉस जी ॿुधां मूंखे बॉस चिल्लाए बि थो अञा तूं कमु कोन्ह कयो तईं कॾहिं तूं कम कंदीएं कॾहिं थींदी ऐं मुंहिंजो हो प्रोजेक्ट बि पूरो न थी सघंदो अगरि मूंखे टाइम सां लेपटॉप न मिलंदो त तव्हां ॿुधायो मां इहो कीअं कयां इन करे तव्हां महिरबानी करे मूंखे थोरो जल्दी सां लेपटॉप मोकिलियो अगरि तव्हां थोरो जल्दी मोकिलींदव त तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी थींदी ताकि मां अॻियां कमु करे सघां ऐं मां पैं मुंहिंजी पगार बि थिए मां मूंखे बॉस बि न चई सघे मुंहिंजी ऑफ़िस में बि इज़तु रहिजी अचे इहो एतिरी महिरबानी करे तव्हांखां हथ जोड़े करे वेनिती आहे मूंखे लेपटॉप जल्दी मोकिलियो मूंखे ॾाढी चिंता थी पई आहे जय झूलेलाल